ہمارے علاقے میں زمین خریدنے اور بیچنے کے وقت قانونی مسائل میں بہت ہی دقت پریشانی آتی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر زمیں کی خرید و فروخت کرنے کے بارے میں دس بار سوچتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم زمین خریدتے یا بیچتے ہیں تو قانون کے دائرے میں آنے کی وجہ سے قانون ہم پر بہت سی مصلحتیں رکھ دیتا ہے اور وہ ہم سے پیسے ایٹھنے کے لئے ہم پر قانونی دباؤ بناتا ہے جب تک ہم قانوناً کو اُس اُن کے عہدے داروں کو رشوت یا پیسہ نہیں دیتے تو وہ ہماری فائل کو پاس نہیں کرتے نہ ابھی ہی کی بات ہے پاسپورٹ ایجنٹ کو بھی ہزار روپئے دیئے تھے